जय झूलेलाल मां क्रिकेट जो मैच वधीक ॾिसंदो आहियां छो की मूंखे क्रिकेट जाम वणंदो आहे ऐं मां बचपन में बि पंहिंजे गलीअ में ग्राउंड में क्रिकेट खेलंदो हुयुसि त ईअं मूंखे जाम वणंदो आहे कॾहिं कॾहिं मां टी वी ते ॾिसंदो आहियां कॾहिं को मौक़ो मिलंदो आहे त लाइव क्रिकेट ॾिसंदो आहियां स्टेडिअम में हा मां पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु ॾिसंदो आहियां छो की दोस्तनि सां गॾु जाम मज़ो ईंदो आहे ऐं टाइम पास बि थी वेंदो आहे ऐं जाम सुठो लॻंदो आहे दोस्तनि सां गॾु ऐं जॾहिं बि असां मैच ॾिसणु वेंदा आहियूं त असांखे पंहिंजी टीम खे चीअर करण जो मौक़ो बि मिलंदो आहे त हिन सां ख़ुशी वधीक थी वेंदी आहे ख़ुशी दुगनी थी वेंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं अगरि मौक़ो न मिलंदो आहे त टीवी ते बि ॾिसी सघंदा आहियूं असां पंहिंजे फ़ैमली सां गॾु सह परिवार सां गॾु हुन में बि जाम मज़ो ईंदो आहे छो की कॾहिं कॾहिं मैचूं इंडिया में हूंदियूं आहिनि कॾहिं ॿाहिरि हूंदियूं आहिनि त कॾहिं ॿाहिरि वञी न सघंदा आहियूं त पोइ असां टी वी ई ॾिसी सघंदा आहियूं जय झूलेलाल